जय झूलेलाल असांजे मुंबई शहर में लोकल ट्रेन जो महत्वपूर्ण हिसो आहे लोकल ट्रेनुनि में माण्हुनि खे जामु गर्दी हूंदी आहे जो पेर पाइण जी गर्दी बि न हूंदी आहे हिन जे करे बुज़ुर्ग माण्हू प्रेगनैंट माइयूं ऐं ॿार ट्रेनुनि में चड़नि पसंदि न कंदा आहिनि छोकी वेहण जी जॻहि न मिलंदी आहे धकामुकी थींदी आहे असांखे ॿियो जेके साधन आहे बसुनि में ॾाढी गर्दी हूंदी आहे गर्दी हुजनि खां ॿियो समस्या बसुनि टाइम ते न हलंदियू आहिनि कॾहिं कॾहिं बसियुनि जल्दी ईंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं बसियूं देरि सां ईंदियूं आहिनि हिन जे करे माण्हू टाइम ते किथे बि पहुची न सघंदो आहे असांजी बि जेका समस्या आहे रोड जी उहो आहे छोकी रोड हर जॻहि ते ख़राब थियल आहिनि रोडनि जी मेनटैनेंस बराबरि न थींदी आहे हिन जे करे माण्हुनि जा ऐक्सीडैंट थींदा आहिनि ऐं माण्हुनि जे जान ऐं माली जो बि नुक़सानु थींदो आहे